जय झूलेलाल मींजे बग़ीचे में ॾाढा मस्तु मस्तु गुल निकरंदा आहिनि मोगरनि जा गुल आहिनि ॻारो गुलाब ॻारो गुलाब जा गुल निकरंदा आहिनि मोगरो अच्छा मोगरा आहिनि ॿिया गुलाबी मोगरा आहिनि पोइ मोगरनि जा मां त गुल सभु पटे करे पंहिंजे हिकिड़ो हार ठाहींदी आहियां हिकिड़ो गजरो ठाहींदी आहिंयां हार मां पंहिंजे लक्ष्मी माता ते चाढ़ंदी आहियां ऐं ॿियो जेको गजरो आहे उहो मां पाईंदी आहियां पाड़े वारा बि ॾिसी करे ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि चवंदा आहिनि भाभी तुंहिंजे तुंहिंजे हिनमें त ॾाढा मस्तु मस्तु गुल था अचनि ॾाढी ख़ुशबू थी अचे ॿियो जसवंत जो बि गुल हणंदी आहियां मतिलबु चवण जो मतिलबु अलॻि अलॻि नमूननि जा गुल मां पंहिंजे बाग़ में पोखंदी आहियां एॾी सूअं थींदी आहे जो केरु अचे त हुनखे ॾाढो वणंदो आहे भई छा त हिन माई जो घर आहे छा त बग़ीचो लॻो पियो अथसि सर्फ चारो तरफ़ गुल ई गुल गुल ई गुल ख़ुशबू बि हुननि खे ॾाढी वणंदी आहे ऐं मुहिंजे घर में मुहिंजे पारे वारनि खे बि ख़ुशबू ॾाढी वणंदी आहे जॾहिं मां हिकिड़ो ॿियो गुल पंहिंजे ॿिए हंदा वठी आयसि त आड़े पाड़े वारनि पुछण आहियूं बई भाभी अॼु कहिड़ा गुल वठी आई जो एॾे बगीचनि मां ख़ुशबू पई अचे त मां चयोमांस की हा भई मां हाणे हिकिड़ो मोगरनि जो वठी आई आहियां हिकिड़ो जसवंत जो वठी आई आहियां गुलाब जो वठी आई आहियां सभु गुल वठी आई आहियां पोइ उहे हुननि खे हुननि जी ख़ुशबू ॾाढी वणी उहे बि चवनि पियूं की जेकरि असां बि पंहिंजे घर जे ॿाहिरि अहिड़ो गुलनि जो पौधो रखूं या त हिक नंढो बगीचो ठाहियूं तीअं हुननि खे बि घर में ख़ुशबू अचे हुननि पंहिंजा गुल पटे करे उहे बि रोज ताज़ा ताज़ा पंहिंजे मंदर में गुल रखनि सभिनीनि खे ईअं थिए पियो मुंहिंजो बगीचो ॾिसी करे